मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसलिए यहाँ रोज़गार के विकल्प भी बहुत हैं और अवसर भी यहाँ के राज्य और शासन दोनों स्तरों पर बहुत प्रयास किया जाता है व्यवसायों को यह बहुत तरीके के व्यवसाय होते हैं उद्योग है सीमेंट है कपड़ा है बहुत सारे लेकिन सभी को कुछ न कुछ सुविधाएँ प्राप्त की गईं हैं जैसे कि अगर जूट उद्योग है तो उसकी सामग्री उसके जो खर्च है उसमें बहुत सारी छूटें दी जाती हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ़्रेंडली भी होते हैं इनसे बनी हुई चीज़ें कराना दुकानें हैं उन्हें भी बहुत सी छू छूट करों से छूट दी गई है और भी बहुत अवसर दिए जाते हैं ताकि ये आगे बढ़ें